हमें बीमारियों से बचने के लिए बाहर का खाना उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें बहुत हानियाँ हो सकती हैं और घर पे बना के खाने से कुछ भी नहीं होता है जिसके कारण बीमारियाँ फैलते ही नहीं हैं और हमें स्वास्थ्य रहने के लिए फल खाना चाहिए अच्छी अच्छी चीज खानी चाहिए और हमारा शरीर स्वास्थ्य रह सकता है